हैलो हँ अहाँ की करै छी हँ जे कोन चीज़ सब के खेती करै छी मकइ के हँ त मकइ वगैरहमे केना केना खेती होइ छै मकइ के बारेमे अहाँ किछु बतेबै

मकइमे मकइ लगबै लए अहाँ की सब करय लए परै छै जाहिसॅं कि मकइ लगाबैके बाद जे ओकरामे

ओकरामे जे छै से की कोरनी वगैरह भी कराबै लए परै छै

ओ

हँ कय महीना लागै छै तैयार होइमे ओ जादा बेनिफ़िट एकरेमे छै एनिहिए किया आ ठीक छै अच्छा ठीक छै समझि गेलियै जे जहाँ छै से ठीक छै